میں پہلا موبائل ایم آئی کا لیا تھا اور اس موبائل کی بیٹری پیک اب بہت اچھی تھی موبائل دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اس کا ساؤنڈ بہت اچھا تھا اور اس موبائل کا کیمرا بھی بہت اچھا تھا میرے دوستوں کو موبائل بتایا تو وہ لوگ بہت تعریف کئے اور پھر میرے جیسا موبائل وہ لوگ بھی لے کر آئے اس موبائل میں سانگ بھی بہت اچھا سنتا تھا اس موبائل میں گیم کھیلنا بہت پسند تھا نیٹ بھی بہت اچھا چلتا تھا اس کمپنی میں بہت زبردست ڈیزائن بھی ملتی ہے اور کم قیمتوں میں بھی ملتی ہے اس موبائل کی سیٹنگ مجھے بہت پسند تھی